हलो मैं उर्मिला बोल रही हूँ आप ने है ना मैंने ओला बुक की थी आप के आप ने इतनी लेट क्यों भेजी इस वजह से मुझे कितना लोस हुआ है मेरी ट्रेन छूट गई है मैं समय पर नहीं पहुंच पाई मेरा जाना बहुत ज़रूरी था आप कैसे कैसे लोग रखते हैं समझ नहीं आता कम से कम टाइम से तो गाड़ी भेजना चाहिए थी ना आप को आप की वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है मैं कहाँ से दोबारा से टिकेट लूँगी कैसे जाऊँगी कैसे मेरा रिज़र्वेशन होगा बताइए मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी था अब मैं क्या करूँ बताइए आप कैसे जाऊँ मैं पैसे कौन देगा मैं तो नहीं देने वाली भाई आप को पैसे आप कुछ भी कीजिए कैसे भी दोबारा से मेरा रिज़र्वेशन कराइए वरना मेरे पैसे वापस कीजिए ऐसा थोड़ी होता है ऐसा कैसे चलेगा आप इस तरीक़े से लेट भेजेंगे गाड़ियां तो लोगों का क्या होगा ऐसे कब कब वो कहाँ कहाँ से रिजर्वेशन बार बार होते हैं क्या कितनी पेरशानियां उठानी पड़ती हैं आप को कुछ पता है क्या ज़्यादा टाइम से रखिए लड़कों को टाइम से भेजिए वरना मैं तो पैसे नहीं देने वाली चाहे कुछ हो जाए आप कैसे भी मैनेज कीजिए वो आप